आर्ट ऐंड़ क्राफ्ट दा मतलव कि फाइनैंशली रिसोरसिस आस्तै बी इक बड़ा अच्छी चीज़ ऐ कि लोग अपनें जेह्ड़ा घर बेहियै सबैट्टर बुना दा ऐ तां तुस दिक्खो कि जियां बसोह्ली दे साल न सारें लोकें नै ओह् लाए दे नै लोन आनैं ओह् बने दे नै जिसी खड्डियां आखदे नै गड्डी उप्पर बनांदे न जेह्ते घर बेहियै लोग शाल बनांदे वन नै और उस कम्म कन्नैं पैसे कमा दे न ते बड़ी अच्छी गल्ल ऐ कि लोग आर्ट ऐंड़ क्रफ्ट बसोह्ली जेह्ड़ी पेंटिंगस न ओह् बड़ियां पापुलर न बड़ियां फेमस न घर बेहियै लोग अच्छा अपना सोरस ऑफ अर्निंग बनाई लैंदे न केंई लोग शड़ा बेचनें आस्तै करदे न किश अपनें इंट्रस्ट आस्तै करदे न जियां तुस दिक्खो कि कोई घर बेहियै स्वैट्टर बना दा ऐ कोई क्रोशिये दी कोई चीज़ बना दा ऐ केंई लोग इयां कुसे गी बंडी ओड़े दे न जरूरी नी ऐ कि बेचनें आस्तै करना ऐ अपनैां इक इंट्रस्ट बी होंदा ऐ टाईम पैास बी होंदा ऐ अपना शौंक ऐ अपना स्किल ऐ कि जिसा तुस यूज़ करी सकदे न मतलव कि एह्दा इक अच्छा बिज़नस ऐ घर बेहियै कोई बड़ी लारज़ स्केल उप्पर इंबैस्टमैंट नेंई ऐ ते अर्निंग दी कमाई दी इक बड़ा अच्छा साधन ऐ एह् कि घर बेहियै तुस अपनी कंफर्ट फ्राम होम तुस बड़ी चीज़ां करी सकदे हो आर्ट ऐंड़ क्राफ्ट दे रिलेटिड़ अगर तुस पेंटिंग अच्छी करी सकदे जां कोई बी तुस कोई हैंडिक्राफ्ट अच्छा हत्थ तुआढ़ा अच्छा कोई बी चीज़ ऐ पेंटिंगस च ऐ निटिंगस च ऐ क्रोशिये च ऐ जां कोई लोग जियां टोकरियां बनांदे न केन दियां बनांदे न तुस दिक्खो जम्मू च बी बैंम्बू दा बड़ा ओह् करी दे न प्रचार बड़ा होआ दा ऐ बैंम्बू दे कन्नैं किन्नियां चीज़ां बनदियां न केंन दियां किन्नियां चीज़ां बनदियां न ते एह् जेह्ड़ियां चीज़ां न इंदे कन्नैं अग्गैं अग्गैं अपर्चूनटिस मिलनियां न लाईफ च जेह्दे कन्नैं केह् ऐ कि जादा सा जादा चीज़ां तुस बनाई सकगे ओह्दा तुस इक समाल स्केल इंडस्ट्री तुस सैटअप करी सकदे हो ते तुआढ़े अर्निंग आस्ते तुआढ़े सोरस ऑफ इंकम आस्तै एह चीज़ बड़ी अच्ची ऐ कि तुस काफी अपनां मतलव इस चीज़ दा बड़ा फायदा चुक्की सकदे ओ आनें आह्ले समें च